हम ऑनलाइन खरीददारी करते समय सबसे पहले वो चेक आउट पृष्ठ पर अपनी ऑर्डर सारांश की समीक्षा करते हैं उसमें देखते हैं कि हमारा जो प्रोमो कोड है वो हमें कैशबैक का प्रस्ताव दे रहा है कि नहीं जैसे किसी चीज़ का लैपटॉप का मूल्य बयालिस हज़ार है और प्रोमो कोड यूज़ करने पर छह हज़ार का डिस्काउंट हमें कैशबैक मिलता है तो जब हम बाई नाउ पे करते हैं तो देखते हैं वो छह हज़ार मिनीमाइज़ होके हमको पेमेंट करना होगा अगर पेमेंट की राशि वहाँ पर छत्तीस हज़ार आती है तो खरीद की कुल राशि पर प्रोमो कोड लागू किया गया है अगर नहीं आती है तो इसका मतलब हमें खरीद की कुल राशि पर प्रोमो कोड नहीं लागू किया गया है